ٹرین ایک ریل گاڑی ہوتی ہے جو ریلوے ٹریک پر چلتی ہے اس میں مختلف نششتیں ہوتی ہے جہاں مسافروں کو بیٹھنے کی سہولت ملتی ہے ٹرین کے برتھ میں مسافروں کے لیے مخصوص کھانے پینے کی سہولت ہوتی ہے انجن ٹرین کو چلانے والی گاڑی ہوتی ہے جو پیشوائی طاقت فراہم کرتی ہے ٹرین کی پہیے ٹریک پر چلنے میں مدد فراہم کرتے ہیں پٹریاں ریلوے ٹریک کو دعم دیتی ہے تاکہ ٹرین بغیر رکاوٹ کے چل سکے